नमस्कार प्रलाह्द जी में आशीष बोल्लै नां तेअस इक इवेंट आर्गेनाइज़ करै ने में इवेंट मैनेजमेंट इक कंपनी चलान्ना श्राइन बोर्ड दी तरफ तूं इक इवेंट मैनेज करै ने आं अस ते असें अस चाह्न्ने आं तुस साढ़े आस्तै उद्धर परफार्म करो फीस बगैरा अस बैठियै डिस्कस करी सकने आं बेसीकली एह्दा आर्गेनाइज़ करने दा मतलब एह् ऐ कि अस डोगरी लोक गीतें गी परा प्रमोट करना चाह्न्ने आं ते ओहदे आस्तै तुस असें गी इक अच्छे कैंडीडेट लग्गे थुहाड़ी परफार्मेंस बी दिक्खियां असें थुहाड़े तुसें गी यूटयूब उप्पर बी फालो कीता ते असें गी लग्गेआ कि तुस इक अच्छे कैंडीडेट ओ ओहदे आस्तै एह् इक बड्डी परफार्मेंस होनी ऐ थुआढ़े आस्तै बी चंगा होना एह् डोगरी लोक गीतें आस्तै बी इक शैल गल्ल होनी ऐ एह्दे आस्तै अस चाह्न्ने आं इक बारी तुस साढ़े आफिस आइयै मीटिंग करी लैओ साढ़े कन्नै कटड़े दा एडरैस्स जेह्ड़ा ऐ में तुसें गी व्हाट्सऐप करै ना ते सवेरे कल्ल दस बजे दा समें रक्खै ने आं मिलने दा तुसें गी कोई ऐतराज ते नी हैलो

हैलो हांजी महां तुसें गी कोई ठीक ऐ जी